सिंधी भाषा हाणे धीरे धीरे घटि थी रही आहे हिन खे बचाइण लाइ असांखे हिन जो प्रसार ऐं इन जो वधारो करणु खपे हिन जी पहिरों कोशिशि असांजे घर मां थींदी आहे असांखे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हाइणु खपे असांखे वधीक मां वधीक सिंधी में माण्हुनि सां ॻाल्हाइणु खपे जेका बि माण्हू असांखे हिंदी ऐं इंग्लिश में जवाबु ॾियनि था हुननि खे असांखे सम्झाइणो आहे भई सिंधी में ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि असांखे घणे मां घणो ऑनलाइन कंटेंट बि जनरेट करणु खपे जंहिंमें असांखे अलॻि अलॻि सोशल मीडिया जा जेका माध्यम आहिनि जीअं फेसबुक इंस्टाग्राम हिन ते असांखे वधीक मां वधीक असां सुठे मां सुठो भाषा जो प्रसार करे सघूं था हुन ते असांखे ध्यानु ॾियणु खपे